हमारे क्षेत्र के लोग भोपाली भाषा अधिकतर बोलते है क्योंकि बोलचाल कि आम भाषा भोपाली है हमारे क्षेत्र के आस पास और क्यों है वो इस लिए है क्योंकि लोग शुरू से भोपाल ही मे रहे है तो भोपाली ही लैंग्वेज का यूज़ करते है तो इस वजह से उनकी ज़ुबान पर तो भोपाली भाषा रटि हुई है इस वजह से वो भोपाली भाषा का प्रयोग करते हैं बाक़ी जो लोग बाहर से आए है और भी है तो फिर वो अलग अलग लोग है तो जैसे बुंदेलखंड के हैं तो बुन्देलखंडी बोल देते हैं मद्रास के है तो मद्रासी रीवा के है तो रीवा बाक़ी आम चाल मे तो भोपाली ही चलता है ज़्यादा